बदलैत जलवायु के कारण अहाँके क्षेत्रमे हमरा क्षेत्रमे बदलैत जलवायु के कारण बाढि आबै छै जाहि के कारण फसल खराब भए जाइ छै रौदियो के कारण खराब भए जाइ छै जादा रौदी आबै छै तऽ फसल सब जरऽ लागै छै पत्ता सब पीयर भए जाइ छै जाहि के कारण फसल खराब हुए लागै छै और जादा पानि आबै छै तऽ फसल जड़ सऽ उखरि जाइ छै जाहि के कारण फसल बहुत जादा खराब भए जाइ छै ओहिके लिए किसान सब पानि के सुखार के लिए किसान सब जे छै से खेतमे मशीन लगबै छै और पानि पटबै छै समय समय पर ओकरा देखैत रहै छै और बढ़िऑं सऽ खेत करै छै दबाइ सब दै छै जाहि के कारण फसल बढ़िऑं रहऽ बढ़िऑं फसल रहै छै तऽ बढ़िऑं सऽ मुनाफा होइ छै